ہلو ہلو سر چپل والے دکاندار سے بات ہو رہی ہے میں بول رہا تھا سر چھ نمبر کی چپل ہوئے آپ کے آپ کی شاپ میں جی جی ہاں سر کون کون سی کمپنی ہے سر سر کروک کا ہو گیا فلا کا سر دیکھیے مجھے تو دونوں ٹائپ میں چاہیے ویسے چھ نمبر چاہیے اب اور بھی ادر کمپنی کے ہیں کیا سر آپ کے پاس اچھا سر تو مجھے چاہیے تھے سر چھ نمبر کے اوکے سر اچھا آپ اونلی سمپل ہے آپ کی شاپ میں یا مطلب ادر اور بھی ڈزائن کے ہیں کیا اچھا یہ کیا کہتے ہیں نیو ماڈل میں آئی ہے کیا اچھا تو یہ کیا کہتے ہیں سمپل کتنے کے پڑیں گے یہ کروک کا کروک کمپنی کا اچھا اور وہی نیو ماڈل کے نیو ماڈل کے کتنے میں پڑیں گے کیا بولے سر اچھا فائیو ہنڈریڈ پڑیں گے نا لیکن لیکن پھر بھی سر بہت زیادہ نہیں نیو ماڈل کا پانچ سو روپیہ بہت زیادہ آپ بول رہے ہیں سر اچھا سر تو سر مطلب ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ بتا دیجیے سر یہ ٹوینٹی پرسینٹ مطلب ہر ایک کمپنی کے ٹوینٹی پرسینٹ مطلب جو بھی کمپنی ہو اچھا اونلی کروک کے کروک کے لیے ٹوینٹی پرسینٹ اچھا تو ادر ادر ادر اچھا اوکے ٹھیک ہے سر میں آ کیا ہوگیا ٹھیک ہے آج شام میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر